हेलो जेना ठीक छै जेना ई बात करैके रहै कि जेना ई अहाँके ई सब जे आपदा होइ छै छोटा मोटा अपना इएह शहरमे जेना आइगे लागि जाइ छै कही

जेना पहिने आइसे बहुत दिन भेलै आइसे दश साल बारह साल पहिने तक

तऽ ई सरकार ऐलो छै किछु दिनमे किछु सालमे पिछला किछु सालमे जाए कऽ चलते की वैसे किछु ने किछु डेवलपमेन्ट भेल छै ओहि डेवलपमेन्टसँ कहि ने कहि आब ई बाढ़िके भी कहि ने कहि कण्ट्रोल कर लेल गेल छै तऽ ओ जेना कण्ट्रोल भी कर लेल गेल छै तऽ ओकरा बाद जे छै जे ठीक छै कण्ट्रोल करलो गेलो ठीक ठाक छै आब आगू अभी भी नहि अपना पूर्णियामे तऽ जेना शहरके क्षेत्रमे छै शहरके क्षेत्रमे तऽ नहिए बाढ़ि आबैत छै हँ गाँवके ई बात सही छै गाँवके टाइममे ओएह ने बात छै की जेना ई गाँवके तरफ आबै छै लहर अभी नहि आबै छै हँ ई लहर अभी शहरके क्षेत्रमे कमसँ कम थोड़ा बहुत कम भेलै शहरके क्षेत्रमे अभी नहि आबए छै गाँवके क्षेत्रमे अभी भी आबै छै तऽ सरकारके कना जागरूक करला जाइ की ऊधर भी जाइके काम करै

ई आग लागि गेल रहै एक बसमे एक एसी बसमे पटनासँ आबि रहल रहै पूर्णियाके ही रहए ठोकरमे लगलै ठोकरसँओ जे रोड पर ब्रेकर रहै छै ओएह मे लगलै ओएहसँ आगि लागि गेलै तुरत जेना छै कि आगि लागलै तऽ फायर ब्रिगेडके भी आबएमे बहुत टाइम लागि गेलै जाहिके चलते नहि नहि एक्सीडेंट भेलै ठीक छै लेकिन ओकराबाद जे काम रहै की फायर ब्रिगेड अइतिऐ ओएह जाके बुझबितिऐ आगिके या जे फिर भी सरकारमे टीम बनबै छै ओकरा लिए ओ सब आबएके ओकरा बहुत सारा आदमी ओहिमे मरलो रहए ओएहमे काम करतिऐ कि देतिऐ ओकरा किछु किछु जेना राशि होइ छै राशिसँ हेल्प करतिऐ किछु बहुत सारा आदमी रहए जेना पैसा भेलै ओएहसँ मदद करतिऐ हर आदमी ने अपना घरके ने किछु ने किछु सदस्य ठीक छै एकरामे करबै